ट्रैवल एजेंसी से बात हो रही है क्या मनोज भैया बोल रहें क्या आप अरे मनोज भैया मैं अनुराग बोल रहा हूँ पहुँच क्या अरे हाँ जब मैं आपको कल फ़ोन किया था कि मुझे बनारस से जबलपुर आना है गा हाँ हाँ वही वही हाँ अरे धन्यवाद भैया आपने बहुत अच्छा मेरे को मतलब मेरे को लगी नहीं रहा था मैं घर पहुँच भी पाऊँगा पर आपने जो ड्राइवर दिया था मुझे कल ना उसने मेरे से बात की ना कुछ किया वो हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी देर में पूछ रहा था भैया आप चाय पिएंगे आप कुछ खाएंगे क्योंकि मेरा मूड भी पूरा खराब था लेकिन उसके साथ बैठ कर मज़ा आ गया भैया एक नम्बर का ड्राइवर था वो और आपने बुक जो करवा कर दिया वो भी बिल्कुल कुछ लगा ही नहीं कि कुछ है मतलब बस सीधा मैं वहाँ से घर घर से यहाँ कब आ गया पता ही नहीं चला मुझे हाँ भैया जी बहुत अच्छी सर्विस थी भैया जी आपकी हाँ बस मैं उसी के लिए आपको धन्यवाद दे रहा था हाँ उसी के लिए मैंने फ़ोन किया था हाँ मतलब मुझे ना ऐसा था कि अब तो ट्रेन भी नहीं मिलेगी या कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन आपने जो वो जो कार बुक करवा दी थी मेरे लिए उसके लिए धन्यवाद भैया जी ड्राइवर भी बहुत अच्छा था भैया जी हाँ अरे वो इस्टॉप इस्टॉप पर मेरे से पूछ रहा था कि भैया जी आप कुछ खाएंगे आप कुछ पिएंगे कुछ आपको कहीं पर उतरना है भैया जी और मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था पर वो इतना अच्छा प्यारा बंदा था कि जैसे रहा ही नहीं गया मेरे से बिल्कुल घर तक ऐसे आया जैसे कि मतलब ऐसा रहता ना कि अपन किसी के साथ बैठे हों अपन बोर ही नहीं हो रहे हों हाँ बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही थी मुझे तो लग रहा था कि जितने भी ड्राइवर होते हैं वह अपने में ही मौज करते क्योंकि इतने दूर से आना पड़ता है बस वैसे ही धन्यवाद भैया जी उसके लिए थैंक यू थैंक यू